हमारे जौनपुर जिला में चौकिया माता का मंदिर है हम लोग जिस दिन जाना पड़ता है उस दिन सुबह उठते हैं नहा धो कर अच्छे से खूब फ्रेस होते हैं फिर अपना समान उमान बांधते हैं नहा धो के जाते हैं बच्चे ओच्चे सब लोग जाते हैं गाड़ी से गाड़ी करते हैं हम लोग वहाँ पर जाते हैं फिर मंदिर में दर्शन करते हैं हलवा पूरी चढ़ाते हैं नारियल चुनरी माला फूल जो उनका चढ़ावा सब चढ़ाते हैं दर्शन करने में बहुत अच्छा लगता है बहुत लोग आते हैं बहुत भीड़ लगती हैं मेला लगता है जैसे वहाँ पर फिर वहाँ से आते हैं घर में अच्छा लगता है सुख शांति मिलती है पूजा करने में हम को बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने बच्चों की भी बोलती हूँ कि तुम लोग भी पूजा पाठ करो पूजा पाठ करने से अच्छा है अच्छा सुख दिन बीतता है सुख मिलता है पूजा पाठ करने से और सब लोग जाते हैं खूब हँसी खुसी एक दो लग लोग और जाते हैं गाँव के सब लोग जाते हैं मिठाई वगैरह सब चढ़ाते हैं जो वहाँ का सिस्टम है सब चढ़ाते हैं फिर औ अच्छा लगता है मैं पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है मैं बोलती हूँ सबको पूजा करने के लिए ओ बहुत बड़ा मंदिर है बहुत लोग इकट्ठा वहाँ जुटते हैं और है सब अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहनते हैं नहा धो के नया नया कपड़ा पहनते हैं साफ सुथरा हो के खूब जाते हैं वहाँ पर वो उनका मंदिर भी अच्छा लगता है सब एकदम ओ जो है घंटा उंटा बजाने में घनघनाता है सब बहुत अच्छा लगता है चौकिया माता का मंदिर और फिर वहाँ का भीड़ भी बहुत अच्छी लगती है हम लोग को चूड़ी खरीदा खरीदो और कंगन भी शौ शृंगार जितना है सब अपना खरीदते हैं बच्चे लोग के खरीदते हैं लड़कियाँ लोग के खरते हैं खरीदती हैं बहुत अच्छा लगता है वहाँ से हम लोग के सिंदूर वगैरह ये सब खरीदते हैं उ नेल पालिस नाखुन पालिस सब खरीदते हैं और बहुत अच्छा जैसे मेला लगता है मंदिर में बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं वहाँ जा के बहुत अत उहां के हम लोग के वहाँ पोखर है नहाने धोने के लिए वहाँ पर जिसका मन कहे वहाँ नहाओ नहीं फिर घर से नहाके जाओ चाहे जैसे पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा है हमको बहुत सुकून मिलता है पूजा पाठ करने में और है सब पूजा पाठ होता है हमारे गाँव में सब सब लोग मानते हैं वहाँ जाते हैं हमारे गाँव के सब लोग भी जाते हैं पूजा पाठ करने